समाज जे कल्याण लाइ असांजी सरिकार केतिरियूं ई इस्कीम कढी रही आहे जेके ॿारनि लाइ न्याणियुनि लाइ जेके घरु वठणु चाहिनि था उन्हनि जे लाइ आवास योजना पिणु ठाही आहे जेके सभु माण्हुनि जे भले ऐं वाधारे लाइ आहिनि उनसां ई देश जो भलो ऐं वाधारो थिए थो